एकरा राइओपुरमे देखेलिए हन मतहोपर देखेलिए हन समस्तिओपुर देखेलिए हन सभतरि बेगुओसराय इलाज करेलिए हन जमालोपुर फलेरिआके इलाज करेलिए हन आओर ठीक नहि होइ छै कि करिए